हम छोट किसान छी हम खेती पथारी करै छी गरीब लोक अथी छोट किसान छी भाइ सभसँ दू कट्ठा चारि कट्ठा बेसी कए रहल छी खेती खेती उपजाके अपन गरीब दु अथी छोट किसान छी तऽ खेती पथारी कए कऽ गुजर काटै छी बाल बच्चाकेँ गुजर कटाबै छै अपनो गुजर काटैत छी छोट किसान छी तऽ ओहोसँ ऊपर हम आओर धान पातके खेती करै छी ताहिमे खेसारी उपजाबै छी उएहमे गोट उपजाबै छी उएहमे गोट उपजा कऽ बेचि बिकिन कऽ गुजर काटै छी छोट किसान छी तऽ उएह हर चीज उएह हम करै छी बेचि बिकिन कऽ उएहमे सभचीज कए रहल छी खाए रहल छी बाल बच्चा उएहमे बेचि बिकिन कऽ अपना खेतिओ कए रहल छी उएहमे बेचि बिकिन कऽ अपना उएहमे दू पैसा कए कऽ बालो बच्चाकेँ पढ़ाबै छी लिखाबै छी उएहमे हर चीज कपड़ा लत्ता हर चीज जोड़ै छी उएहमे छोट किसान छी तऽ आ ओहिमे सँ जा कऽ हर हर उपाय हर चीज करबै करै छी ओहिमे सँ आ वैह मऽ बाल बच्चा कऽ लिखा पढ़ा कऽ सब सीखा रहल छी नहि करब तऽ गुजर केना कटत भाइ सभसँ दू चारि कट्ठा बढ़ा कऽ कनी खेतिओ कए लै छी भाइ सभसँ आगू कनी बढ़ि जायब छोट किसान छी तऽ आगू बढ़बे ने करब अपना करै छी हर चीज अपना पढ़ा लिखा कऽ धिया पूताकेँ आगाँ करै छी गरीब अथी छोट किसान छी तऽ धिया पूता हम गरीब अथी छोट किसान छी तैँ धिया पूता पढ़िओ लैए कनी आगाँ भए जायत धिया पूता आओर इएहमे पढ़ै लिखै छी उएहमे अपना खेबो पीबो करै छी हर चीज करै छी उएहमे हम